میرے آبائی شہر میں مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کی بہتی ہوئی ندی مجھے بہت پسند ہے میں جب بھی اپنے آبائی وطن جاتا ہوں میں اس ندی کے پاس جا کر روزانہ ٹہلتا ہوں وہاں کی آب و ہوا سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور اس کے مزے لیتا ہوں کیونکہ ندی کے پاس ٹہلنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ میرے خیال سے کہیں بھی نہیں ملتا ایک ذہنی سکون محسوس کرتا ہوں اور وہاں پر موجود بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں جو بغیر کسی رنج و غم کے کھیل میں ڈوبے رہتے ہیں